हा हरि ओम साईं शिव शंकर जूस सेंटर तां त ॻाल्हायो सर मूंखे हिकु आइस्क्रीम खपंदी हुई फैमिली पैक तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा फ़्लेवर अवेलेबल आहिनि अछा ॿियो अछा चॉकलेट अथव हा त सर हू फैमिली पैक मतिलबु घणा ऐम ऐल में चार पंज माण्हू खाई सघंदा मतिलबु घणा ऐम ऐल में सही रहंदी पंज सौ ऐम ऐल जी चार्जिस छाहे ॾेढ सौ रुपया भैया डिस्काउंट करे करे मां त रेगयुलर कस्टमर आयां तव्हांजो सौ पंजेतालीह लॻी वेंदो तव्हां वटि छा होम डिलीवरी अवेलेबल आहे ऐं मतिलबु हुनजो कोई एक्सट्रा चार्जिस आहिनि छा होम डिलीवरीअ जा छो की असांजो घरु छो की असांजो घरु तव्हांजी दुकान खां टे चार किलो मीटर परिते पवंदो अछा होम डिलीवरी कान्हे

हा भैया लिखी लाहियो एड्रेस लिखी लाहियो ॾह बी मकान नम्बर ॾह बी सेन फ़्रांसिस हॉस्पीटल जे साम्हूं केसर बेग अजमेर हा भैया मूंखे छा मतिलबु मतलब जल्दी कान्हे तकड़ि कान्हे हिकु ॾेढि कलाक में बि पहुची वञे त सही रहंदो ऐं मतिलबु पैसा पहिरीं मोकिलिणा रहंदा या ऑनलाइन कैश डिलीवरी हली वेंदी हुते ॾई लाहींदमि ॿियो इन इन जे अलावा ॿियो कोई फ़्लेवर अथव आइस्क्रीम में अछा हू घणे ऐम ऐल जो आहे फैमिली पैक नंढो ई खपे छो की हिकु चॉकलेट त फ़ाइनल ई आहे हिकु नंढो बि हली वेंदो त सही आहे अछा हू अढाई सौ ऐम ऐल रहंदो ॿियो हुन में मतिलबु हू छा चइबो आहे उन जो प्राइज छा रहंदो हा त भैया हिकु हू बि मोकिले लाहिजो ऐं हिकु चॉकलेट करे लाहिजो ॿियो भैया कुझु कोण वोण अथव ॿारनि जे लाइ त घणे घणे वारा अथव ऐं कहिड़ा कहिड़ा फ़्लेवर जा आहिनि ॿियो कोई कान्हे कोकोनेट वग़ैरह में का कोकोनेट ओरियो वग़ैरह में अछा टे फ़्लेवर ई अथव हलो हिकु कमु कयो हुन में मतिलबु पंटीह पंटीह वाला टे कोन बि कले करे लाहिजो चॉकलेट जा ठीकु आहे टे कोण पंजटीह पंजटीह वारा हूंदव न हा त हू टे कोण पंजटीह पंटीह वारा करे लाहिजो ऐं डिलीवरी बॉय खे जे जंहिं जो बि तव्हांजो दुकान जो छोकिरो हूंदो मां हुनखे कैश ऑन डिलीवरी करे लाहींदमि ठीकु आहे हलंदो न हा जे को बि अमाउंट हुजे हुनसां गॾु मोकिल मतिलबु हुनसां गॾ चवाराए लाएजो ऐं मां हुनखे कैश ऑन डिलीवरी लई लाईंदम ठीकु आहे ठीकु आहे भैया ठीकु आहे हरि ओम